ایک زبان کا موازنہ دوسری زبانوں سے اسی وقت کیا جاتا ہے جب ہم اس زبان کو جانتے ہیں جب ہم دونوں زبان کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں اچھی طریقے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک زبان میں کس طریقے سے تذکیر و تانیث استعمال ہوتی ہیں اور اس میں بہت وسعت ہے جب کہ دوسری زبانوں میں تذکیر و تانیث نہیں بلکہ ایک ہی لفظ دونوں کے لیے کام میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے بعض زبانوں میں اعراب ہوتا ہے تو بعض زبانوں میں ںہیں اسی طریقے سے بعض زمانوں میں بعض زبانوں میں ایک چیز کو ادا کرنے کے لیے کسی ایک لفظ سے نہیں کام چلایا جاتا ہے بلکہ اس کے اقسام اور انواع کے اعتبار سے ایک ایک مستقل لفظ ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم ایک زبان کو دوسری زبان میں اسی وقت موازنہ کر پاتے ہیں جب ہمیں دونوں زبانوں کے بارے میں صحیح طریقے سے علم ہو اور مکمل طریقے سے دونوں زبانوں پر گرفت ہو تا کہ ہم ان دونوں کے درمیان کیا اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کے اندر کیا کیا خصوصیت ہے کس طریقے سے ایک زبان دوسرے زبان سے الگ ہے تب ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں